ہاں میرے پسندیدہ مصنف ہیں اور میں اگر ان کا نام آپ کو بتاؤں تو ان کا نام یہ ہے منشی پریم چندر ہیں وہ مجھے اس لیے پسند ہیں کہ یہ بہت اچھی مصنف ہیں اس لیے وہ مجھے پنسد ہیں اس مصنف کی میں اگر کتابوں کے بارے میں بات کروں تو اس مصنف کی کتابوں کا نام کفن گلب اور بہت ساری اور دوسری بھی کتابیں ہیں اگر میں بتاؤں کہ منشی پریم چندر کی تحریر میں مجھے نظمیں اور کہانیاں ان کی بہت پسند ہیں مصنف کے بارے میں مصنف مجھے اس لیے پسند ہیں کہ یہ بہت اچھے ہوتے ہیں نظمیں اور کہانیاں لکھتے ہیں بہت اچھے مصنف ہوتے ہیں اس لیے مجھے مصنف پسند ہیں